बिहारके किछु क्षेत्रमे जे मिथिलाके नामसँ जानल जाइत छै ओतय मिथिला पेन्टिंग बहुत प्रसिद्ध छै जकरा मधुबनी पेन्टिंगके नामसँ सेहो जानल जाइत छै ई एगो लोक कला छै जे पहिले लोक कोहबर शादी विवाह कोनो पाबनि तिहारके मौकापर अङ्गनामे बनबैत छलखिन आब ई धीरे धीरे व्यावसायिक स्वरूप लियअ लागलै जाहिके वजहसँ बहुत आशा आदमीके रोजगार सेहो भेटलै दूटा पाइके आमदनी सेहो आबय लगलै लोकके रोजगारक माध्यमसँ सिखलाके बाद ओ दोसरके सिखा कऽ सेहो किछु अर्जन कऽ लैत छथि लोक कला सिखलासँ या ड्र पेन्टिंग सिखलाके बाद एगो व्यक्तिके अन्दर बहुत रास गुण सेहो आबि जाइत छै जाहिमे आनुशासन सृजन कल्पना एकात्मकता बहुत रास गुण छै ओहिमे आबि जाइत छै